جی جی میرے پاس پھول ہیں کیا میں جان سکتی ہوں کہ آپ کو کس طرح کے پھول پسند ہیں اچھا گلاب کا ٹھیک دو درجن جی ہاں ہمارے پاس گلاب کے پھول موجود ہیں آپ جی گلاب کے پھول کی قیمت ایک درجن تین سو روپے ہے اور دو درجن چھ سو روپے اگر آپ ہمارے پاس اور پھول خریدیں گے تو ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی دے دیں گے دو درجن گلاب کے پھول ہم آپ کو پانچ سو روپے میں دے دیں گے لیکن آپ کو ہمارے پاس سے اور سارے پھول خریدنے ہوں گے ہمارے پاس کئی طرح کے پھول ہیں ایلو ویرہ ہے ہے چمیلی ہے سورج مکھی ہے کیا آپ کو چمیلی کا پھول پسند ہے

اور للی کا جو ایک بنچ ہے وہ دوسو روپے کا ہے کیا آپ کو للی اور اورچڈ پسند ہیں اچھا جی جی ہم آپ کو بیس پر سینٹ کا ڈسکاؤنٹ دے دیں گے کل ملاکے آپ کو سات سو روپے کا پڑ جائیں گے ساری چیزیں آپ گیندے کے بھی پھول دیکھ سکتے ہیں گرمی کا موسم ہے گیندے کے پھول کافی اچھے سے کھلتے ہیں جی ٹھیک ہے شکریہ